हलो नमस्ते मैम अरे भाई दहिला से बोल रहे हैं मैम हमें जॉब चाहिए आपके ऑटो मोबाइल्स कंपनी में कोई जगह खाली हो हाँ जगह खाली हो कोई तो हमारे हमें दे दीजिए जॉब आ हाँ हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं पचास परसेंट साठ परसेंट और हिंदी समाजशास्त्र अर्थशास्त्र नागरिक शास्त्र और संस्कृत

और और पोस्ट ग्रेजुएट हैं से

मैम हो तो अरे जगह हो तो जब तक बताया अच्छा पाँच सौ रुपए मिलेंगी खाली पाँच डे टू

हाँ कब अच्छा अच्छा तो मैम जल्दी थोड़ा एक तो

ठीक है तो नमस्ते मैम मैम नमस्ते